زندگی میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے جی توڑ محنت کرنا ہم یہ محنت دماغی محنت کے طور پر کر سکتے ہیں اور جسمانی محنت کے طور پر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جسمانی محنت تو یوں ہوئی کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جیسا کہ موٹر مکینک جیسے کہ کسی کوئی وزن اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور ذہنی محنت یوں ہوئی کہ ہم کسی گڑی میتھ کے سوال کو کسی ریاضی کے سوال کو حل کریں جو کہ ہمارا کورس ہو جو ہم پڑھائی کرتے ہوں جو ہم کتابوں سے جو ہم کتابیں پڑھیں وہ ہماری ذہنی محنت ہوئی تو اس طریقہ سے زندگی میں محنت کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کامیاب بناتی ہے اور زندگی میں آپ کو پر سکون ایک ایک آپ کو ایک پر سکون زندگی عطا کرتی ہے